आं ल्हानपणांत आमकां क्रिकेटीचो खूब आवड आसलो शाळेंन शाळेंन क्रिकेट खेळटालो शाळेंन ते आमकां टायम मेळनासलो घरा कडेन येले की काय क्रिकेट खेळपाक बॅट बॅट बॅट म्हणजे कशी बॅट आदी ते बॅटीय येनासले बॅटीय घे घेवपा आमचे कडेन कांय पयशे नासले आमी बॅटी कसले करताले अशी फळी बीन आसताली फळयेचे कुडके मेळटाले ते तांसप तेका तेचो दांडो कसो करप आनी ती बॅट कशी करप ती ती करप नाजाल्यार नाजाल्यार शेवटी ते माड आसले पळय माडाचे पिडो आसता हो पिडो धरून कापून ताची ती मूठ करप आनी त्या पिड्यानी घेवन आमी खूब क्रिकेट खेळटाले तेन्ना आमकां कशे बॉल मेळनासलो तें बॉल कसो करप एक कपडो गुंडाळप ताका ब बरो असो गोल करप तो घट्ट अशी वळोवन बीन शिवण बीन अशी बांदून बी असो तो बॉल आनी बॅट म्हणटात ती पिड्याची बॅट लाकडाची बॅट घेवन आमी खेळटाले आतां तशी परिस्थिती ना न्ही आतां तें बॅटा बॉल सगळें संगीतच जाल्लेलें आसा आनी आदी कितें आसलें आमी खेळटाले तेन्ना आमी अशें अशेंं जखमी जाय नासले कित्याक बॉलच तसले न्हू तें बॉल अशे कपड्याचे बॉल आशिल्ल्या कारणान कोणाचेर बासनासलो कोणाचेर रागान काडून आमी तो बॉलय काडून ताचे फाटीर धरून मारूंन धरून आतां तो होच पय हे बॉल आतां सगळे संगीत जाल्ले की बॉल तुका न्हूं आतां खेळटना लागलो जाल्यार जखमी जातात प्लेयर जखमी जातात परत फिल्डींग करताना जखमी जातात आनी अशें तरेन हो क्रिकेटीचो खेळ आतां खूब वाडलेलो आसा आनी जायत थंय क्रिकेट क्रिकेट क्रिकेट चालूच आसता